साखोन सिखोन माने गावनि न'नि सोरगिदिं गाव गावनि न'खराव सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनाया गावनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला न'नि सोरगिदिं गासैबो जायगाखौनो साखोन सिखोन सोरांनाय लोगो लोगो सिबस्रांनानै दाखोर दालाखौ सिबस्रांना साखोन सिखोन लाखिनाया मोजां जायनि जाहोनाव न'नि सोरगिदिं जेरै बिबार बागान लामा दथा फुल गायनानै जोङो गावनि न'खरखौ समायना एबा खालामनांगौ मानो होनोब्ला गाव गावनि न'खराव साखोन सिखोन लाखिब्लासो बेमार आजारनि थाखायबो मोजां एबा रैखाथिनि थाखाय मोजां जायनि जाहोनाव गुबुन सुबुंफोरा खायसे मानसिफोरा न'खरनि सोरगिदिं जें जाबोर बोस्राङालासिनो न'नि खाथि खाला बायदिसिनाखौ साफा खालामनो नागिरा मानो होनोबा बेफोरबायदि गेन्दा एबा गाज्रि दाखोर दालाफोरखौ जमायनानै दोनोब्ला गाव गावनि न'खराव बेमार आजार बायदिसिना थाम्फै बायदिसिनाया गोबां जानानै थाम्फैनि जा थाम्फै अरनायजों मानसिनाव बेमार आजार गुबुन बेमार आजारफ्रा जानो हागौ जेरै मेलेरिया बेमार बायदिसिनायानो जा बायदि बेमारानो जानो हागौ बेनिखायनो न'नि सोरगिदिं गासैबो मानसियानो साखोन सिखोन लाखिनाय एबा सोरगिदिं साफा खालामनाया गाव गावनि थाखाय मोजां जायनि जाहोनाव गुबुन मानसिफोर एबा गुबुन सुबुङा गावनि न'खरखौनो जें जाबोर फोस्राङालासिनो गावनि खाथि खालानि दै जमायनाय बा हाखर हालाखौ फोसाबालासिनो थाम्फै जमा जाना होयो जायनि जाहोनाव गावनि न'खरजों लोगोसे गुबुनावबो थाम्फैया बिदै दैनानै गोबां जोलै एबा बिधानखौ एरहोयो बिनि भितोरावनो जोङो सुबुं समाजाव गोबां साग्लोबनानै थाम्फैया बेमार आजार खालामनो हागौ बेनिखायनो गाव गावनि न'खरखौ साखोन सिखोन एबा रैखा खालामनाया गावनि थाखाय जोबोद गोनां जायनि जायनि न'खराव साफा थायो बिनि न'खराव जोबोद समायना आरो गाहाम नुथायाबो समायना नुयो बेनिखायनो गासैबो बा न'खरखौनो साखोन सिखोन एबा समायना खालामनाया गाव गावनि थाखाय जोबोद गोनां जायनि जाहोनाव जोङो गाव गावनि न'खरखौ साफा खालामाबा गुबुन सुबुंनि सायावबो जों गुबुन मानसिफोरनिजोंबो जों बुंजानो गोनां जायो बेनिखायनो न'खरनि आरो गावनि बा गुबुननि न'खराबो साखोन सिखोन एबा रैखा खालामनाया जोबोद गोनां बेनिखायनो गासैबो न'खरखौनो जों एबा गुबुनानो गावखौ साफा खालामनो थाखाय एबा साखोन सिखोन एबा रैखा खालामनो थाखाय जोङो जोबोद सांग्रां एबा रैखाथिखौ खालामनो थाखाय समायना महर खालामनो थाखाय जोङो गाव गावनि न'खरखौ जोबोद जोथोन लानो गोनांनि थाखाय जोबोद गोनां आरो गथ' गथाय आरो दुगैनाय लोबनाय न'नि सोरगिदिं दै बायदिसिनाफोरखौ जोङो जमायनानै दोननो नाङा मानोना दै जमायनानै थायोब्ला थाम्फै एबा गुबुन बिजानुआ जमा जानानै नोंनि सायाव आबहावा एबा गेन्दा एबा गुबुंले बारहावा गेसाव मोनामनानै जायनि जाहोनाव नोंनि न'खराव गुबुंले बार बारनो हागौ आरो गाव गावनि न'खराव बेमार आजारा जानो साग्लोबनो हागौ बेबायदिनो जोङो गोबां गाव गावनि न'खरखौ जोथोनै एबा रैखा खालामनायनि थाखाय जोङो गाव गावनि साफानि थाखाय रैखा खालामनो थाखाय जोङो न'खरखौ गाहामैनो लाखिनो थाखाय जों गाव गावनो गोख्रों एबा रैखाथिखौ गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय गावखौनो साफा एबा साखोन सिखोन लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां